हेलौ मामोन

मैगं फानो मस्लाया दानियाव माबा दङो लं आरो जिरा आरो जाब्रां आरिम गरम मस्ला अह इयो गरम मस्लाबो दं दंजोबोआनो लांनो फैनो हागोन लांनो फैगोन हागोन ना दखानावलाय थाखायोआनो दे जागोन दे आरोलाय औ फैजायो गरम मस्ला दं दखाना दासान्दि मोजां सोलिबाय दं र' जिराया एक्स ग्रामाव लागोन नैजि बाजि रां ओरैहाय बेलेग दं बेबायदिनो अजन हिसाबैसो लांनांगोन नोङो नांनाय नांनायखो नोङो नांनाय नांनायखौ बासिना लांफैनांगोन नोङो माबेखौ नांगौ फुराना नङा गोदान लाखिबाय थायो आङो

पेकेटबो दङो लाबोदों नों फैनांगोन दखाना लागि माया बावदो हालदिया दङआनो मिलाव होनायसो गथा नङा जागोन सेरनैनि बाराखो दं